हमारे यहाँ का प्रमुख त्योहार रामनवमी विजयदशमी महाशिवरात्रि यही सब है तो जैसे रामनवमी जो होती है विजयदशमी विजयदशमी दशहरा को रामलीला का पाठ होता है हमारे गाँव से कुछ दूर पर मतलब एक किलो मीटर की दूरी पर लासा गाँव है वहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है जो एक पन्द्रह दिन से एक महीना के बीच चलता है और जैसे देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जिस दिन रामा वहाँ पर वह जिस दिन रामलीला का आखिरी दिन रहेगा रावण जिस दिन जलता है उस दिन वहाँ के गोदाम पर मेले का आयोजन होता है और मेला भी देखने के लिए सभी ग्रामीण गाँव गाँव के क्षेत्र के लोग भी वहाँ पर आते हैं जैसे ह्दारी डबिया कठार बटेवरा शिवाना और बारहवा के इत्यादि लोग वहाँ पर आते हैं यह और बुद्धपूर्णिमा भी एक बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं पशु मेला पशु मेला तो हमारे यहाँ से बहुत दूर है मार्केट पशु मेला का जो वहाँ पर लगता है और महाशिवरात्रि जैसे हमारे यहाँ से जगदीशपुर में शंकर भागवान का मंदिर है वहाँ पर लगता है वहाँ पर सब जल चढ़ाने जाते हैं और शाम के टाइम वहाँ पर भी मेला लगता है मेला देखने के लिए गाँव के छोटे छोटे बच्चे इत्यादि लोग जाते हैं मतलब घर के फैमली के सारे मेंबर जाते हैं और मेले में बहुत ही आनंद आता है बहुत ही अच्छा लगता है अब रामनवमी तो अभी अब आने ही वाली है